موجودہ دور میں آن لائن شوپنگ کا بہت ہی بڑے پیمانے پر اس یہ کام کر رہا ہے لوگ گھر بیٹھے گھر گھر بیٹھے آن لائن شوپنگ کر رہے ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو بہ آسانی ہر چیز مل جا رہی مثال کے طور پر کپڑے کپڑے گھر کا سامان گھر کے ساماں ساز و سامان ہر چیز گھر بیٹھے منگوا سکتے ہے اور اس میں بڑے بڑے کمپنیز تعمیر ہے جیسے کہ ایسے کہ ایموزون فلپ کارٹ زومیٹو ایسے کئی کمپنیز کام کر رہی ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہے اس سے عوام بھی فائدہ اٹھا رہی ہے